हेलो कितें हय आं ओके आं ओके हय डिपेंड तुका कितली स्केवर फिट जायो थावजंड फाय आमगे मुगो पर स्केवर मिटर त्री थावजंड बीन पोडटा

ना तुका खुंयचे एरिया जाय सीटी काय अर्बन आं आ तेश कोन जाल्यार तुका मातशें तें हय तिंगा तुका टू थावजंड बीन पोडटोले विलेज ओके मागीर लास्ट ओके होय हांवे जायते जाणा सेल केल्लो आसलें आं ओके मागीर लास्ट तुका वन थावजंड टू हंड्रेड बीन जातलो होय पेपर वर्क बीन कोरपा पोडटोले एडवोकेटा बीन मातशें पोडटाय फिफटी थावजंड बीन सोगळें कोरपा तुगेलें नावार बीन सोगळें ट्रांस्फर कोरपा होय एक पाटी लेस होय मागीर तु सांग डेट फीक्स कोरया एपोंय्टमेंट फीक्स कोरया ओके ओके ओके नेक्सट मंडे न्हूं कितल्या येतोले टायम होय फोर थटी बीन आं ओके ओके थेंक यू